हैलो भाइया अ'ऊं सुरभि गल्ल करा नीं मिगी थुआढ़े रेस्टोरैंट दा खाना बड़ा ज़्यादा पसंद ऐ अज्ज बी अ'ऊं पीज़ा मंगाना चाह्न्नी आं ते जि'यां तुस मिगी मेरी पैह्ली लोकेशन बाड़ेआं पर भेजदे हे अज्ज उस लोकेशन पर नेईं में अपना घर शिफ्ट कीते दा ते तुस मिगी शिव नगर जेह्का पार्सल ऐ ओह् पुजाउड़ेओ ते जेह्के पैसे न ओह् जां तुस ऑनलाइन बी लेई सकने ते कैश बी लेई सकने पर वाक्या ध्यान रक्खेओ मेरी लोकेशन ऐ जेह्की ओह् चेंज होई दी बाड़ेआं दा शिव नगर ओह् शिव नगर लोकेशन उप्पर ऐ तु'सें भेजने